آج کا دلی کا آج کے ٹائم کا دلی کا نظام بہت بہترین ہے یہاں کا اساتذہ اور ٹیچر بہت بچوں پہ محنت کرتا ہے کرتے ہیں اور ان کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے دلی میں آج کے ٹائم میں بہت بہترین تعلیم ہو رہی ہے بچوں کو آگے بڑھنے کی کوشش کیا جا رہا ہے اور بچہ یہ بہت تیز نکل رہا ہے آج کے ٹائم میں بہترین تعلیم کے وجہ سے اور ٹیچر اور اساتذہ کی محنت کی وجہ سے بچہ انٹیلیجنٹ بن رہا ہے